जी हल्लो बोल रहा हूँ बहन जी हाँ हाँ बताइए बताइए बहन जी अरे बहन जी आजकल तो धंधे में बहुत मंदा पड़ा है यह डिस्काउंट डिस्काउंट का तो नहीं हो पाएगा लेकिन मेरे से जो बढ़िया रेट लगते हैं जैसे अपने घर के रेट लगते हो आप पुराने कस्टमर तो घर के रेट के हिसाब से लगा दिया है लेकिन डिस्काउंट डिस्काउंट तो नहीं हो सकता है कितना बोल रही बहन जी कितने प्रतिशत अरे बहन जी अपन कोई डिमाट थोड़ी है जो बीस प्रतिशत की छूट देंगे अपन तो छोटे मोटे दुकानदार है बहन जी छोटे मोटे दुकानदार में अरे दस परसेंट भी मुश्किल से निकल पाता बहन जी अब माचिस का एक पुडा लेंगे और आप उस पर कहेंगे बीस परसेंट दे दो अरे बहन जी ये सम्भव ही नहीं है पाँच दस रुपये का पुडा आता और उसमें बीस परसेंट छोड़ दूंगा फिर तो बहन जी मेरे तो काम लग जाएंगे कोई नही थोड़ी बहुत छूट कर सकेंगे बहन जी देखो पाँच एक परसेंट का आप मेरी बात सुनो बहन जी जो अपने घर का माल है जैसे अपन मसाले खुद पिसवाते हैं जैसे अपन कुछ एक दो चीज़ें ऐसी है जो अपने अपने ख़ुद की फैक्ट्री में अपन करवाते है उसमे जरूर पाँच दस परसेंट कर सकता हूँ लेकिन आप सोचो कि मैं दाल चावल और शक्कर और इन पर बीस परसेंट पंद्रह परसेंट कर दूँ अरे बहन जी यह तो नहीं हो पाएगा मैंने आपसे कहा न बहन जी अपन डिमाट थोड़ी है अपन तो आपके मोहल्ले में आप जानते हो वर्षों से अपनी दुकान है तो जितना कर सकते उता कर दूंगा आपके लिए बिल्कुल लेकिन मैं इतना नहीं कर पाऊंगा बीस परसेंट बहन जी नहीं नहीं बहन जी देखो मैं आपको बहुत स्पष्ट कर रहा हूँ आप पुराने कस्टमर हो इसलिए और यह बात आप किसी से कहना मत अपने लिए यह जरूर रहेगा बहन जी जो अपने घर के माल है हमारे जो है में एक बार आपको लिस्ट बता दूंगा जो अपने घर के माल है घर के माल पर जरूर आपको पाँच से दस परसेंट कर दूंगा लेकिन आप सोचो बीस परसेंट कर पाऊंगा तो बहन जी मैं माफी चाहता हूँ आप मेरे पुराने कस्टमर इसलिए दोनों हाथ जोड़ कर माफ़ी चाहता हूँ लेकिन कर नहीं पाऊंगा बहन जी आप एक काम करिए बहन जी कल लड़के को भेज दीजिए आप मैं कल इस जो आप मैंने जो रेट लिस्ट भेजी है उसमें से जो कम कर सकता हूँ कल कर दूंगा और फिर उसके बाद में आपको अपने अपने जो अपने ख़ुद के जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट की डिटेल मैं आपको दे दूंगा कि इस पर अपन पाँच दस परसेंट बगैर कहे कर दूंगा लेकिन यह बात मेरी और आपकी रही आप सबको मत कह देना नहीं तो बहन जी मैं तो मैंने आपसे कहा छोटा कस्टमर हूँ मर जाऊंगा यदि सब आ जाएंगे मेरे पास पाँच दस परसेंट बहन जी इतना तो मुनाफा ही होता है हाँ तो बेहन जी फिर एक काम करिए कल आप लड़के को भेज दीजिए लेकिन बारह के बाद भेजिए बारह के पहले छोटा भाई बैठता है उसको कुछ बताया नहीं है लेकिन बारह के बाद भेज दीजिए मैं मिलूंगा और आप मुझे फ़ोन कर देना तो मुझे थोड़ा ध्यान में रहेगा कि मुझे क्या करना है और कल मैं कर दूंगा आप निश्चिंत रहिए धन्यवाद आपका भी बहन जी धन्यवाद